तुमी म्हाक् काॅल बीन केल्लो आं कि हय आं आं कितें जाय आशिल्लें तुमकां हय हय मेळपा शकता मानकुराद न्ही पांचशीं रुपया एक कार्टून पडटलें आसा आसा मानकुराद तोतापूरी सगलें आसा तोतापुरी न्ही तुका फोर हन्ड्रेडाक पडटलें आनी खंयचे घेवपा जाय ते तुमका मानकुराद ओके कितलें कार्टन म्हणलें आं तीन न्ही आं तशीं आमी हय आम पावोवपाक शकता तुमी जर चड घेता न्ही जाल्यार आमी पावयता कितलें दिसांनीं जाय तर तुमकां तुमी सांगता तशे आमी पावोवपाक शकता होय होय सांजचे मेरेन पावतलें

आं सांग सांग पांच दिसां भितर पावयता तुमका आं आं आनी केन्ना केन्ना जाय जाल्यार बीन सांगा सगळे तरेचे आंबे आसता आमचें कडेन बरें